हॅं हम बहुत एहन किताब भेल जे हमरा बेसी जागरूक करलहेँ आर बहुत बेसी विचार रोतेजग लागलहेँ जाहिमे सॅं एक गरीब किसानके बारेमे भेल जे बतेलक हेँ कि लालच नहि कए कए अपन काज जँ केओ ईमानदारी सॅं करै छै से ओकरा फल जरूर भेटै छै आर भगवानो ओकर साथ दै छै आर हम एकटा क्लब सॅं जुड़लहुॅं हेँ जे मतलब किताब के बहुत नौलेज राखै छै आर हमरा हर महिना नबका नबका किताब दै छै पढ़य लए जे किछु भारती मण्डन लाइब्रेरी फाउण्डेशन भेलै जे कि हमरा हर महिना किताब पढ़य लए मदद करै छै आर एहन किताब पढ़ि कऽ हमर मन मे बहुत नीक नीक विचार आनलक हेँ जाहि सॅं हमर जिनगी कनी मनी एखन तक सफल बनल हेँ आर अगाँ आर किताब पढ़िकऽ हमर जिन्दगी सफल बनत